उत्तरप्रदेश में ज़्यादातर ज़्यादातर हिन्दू धर्म के लोग हैं उसके बाद इसाई धर्म के हैं और थोड़ा बहुत बौध धर्म के भी हैं सिख भी हैं और इसमें हम लोग भाई चारे की हिसाब से अपना चलते हैं मिल जुल करके रहते हैं और हिन्दू धर्म में हम लोग अपने हिसाब से रहते हैं शादी विवाह हिन्दू रीति रिवाज़ के हिसाब से करते हैं अपना रहन सहन खान पियन सब हिन्दू धर्म के हिसाब से अपना करते हैं